हाँ नमस्ते मैम बोलिए मैम कैसे हैं आप हाँ जी बोलिए

हाँ बिल्कुल सही है मैडम तो उसके लिए तो बात करना पड़ेगी मिलना पड़ेगा सब से मीटिंग का टाइम वगैरह तय कर लीजिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने कॉलोनी का अगर कोई प्रोग्राम है तो समय निकालना तो पड़ेगा मैम जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ मेरे आसपास के जो भी लोग हैं मैं उनसे बात कर लूँगी और आप अपने आसपास के अपने क्षेत्र के लोगों को आप देख लेना और उसके बाद में सबको एक समय दे देते हैं हम और मंदिर में मीटिंग रख लेते हैं आप एक टाइम डिसाइड करके मुझे फोन कॉल करके बता दीजिएगा उस टाइम पर हम सब लोगों को एकट्ठा करके वहाँ बुला लेते हैं वहाँ बात कर लेते हैं क्या पहनना है क्या किस टाइप का संगीत रखना है क्या नहीं क्या

ठीक है ठीक है देख लेंगे चलके हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे चलके अपन है ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम है ना मैं बिल्कुल साथ में हूँ आपके है ना आपको जब भी जरूरत लगे आप बोल दीजिएगा हैं ना जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है ना ओके मैडम बाय ओके ओके